मूंखे पहाड़नि जो ॾाढो शौक़ु आहे मां हैदराबाद दखनि हुते वियुसि गोलकुंडा किलो हुओ गोलकुंडा किले में छा हुओ दरबानु हेठि गेट ते बीठो हुजे ऐं पहाड़ जे मथे उहो माण्हू बीठो हुजे ताड़ीअ सां ताड़ी जवाबु ॾींदा हुआ जेको माना हुनजो जवाबु ॿुधाईंदो हुओ तंहिंखां पोइ हुते हिकिड़ो घुमिसि ठहियलु हूंदो हुओ उते आवाज़ु ईको साउंड ईंदो आवाज़ जेको तव्हां चवंदो उहो ई थींदो सेवन ॿाहतरि कमिरा हुया कंहिंमें तलवारूं कंहिंमें पोशाकूं कंहिंमें राजाउनि जा इहा निज़ाम जो किलो आहे हैदराबाद दखनि में ऐं पिल्स मका मस्ज़िद आहे हुते हिकिड़ी पंज हज़ार माण्हू नमाज़ी हिकु महिल नमाज़ पढ़ंदा आहिनि प्लस उते हिकिड़ी ॿ टे पथर रखियल आहिनि जिते के माण्हू खे विछू चकु पाए या कंहिंखे नांगु चकु पाइ उहो मंतरु पढ़े ऐं छा नालो उहो हुते करे त हुनखे असरु न कंदो आहे तंहिंखा पोइ हुते ॿियो पथरु आहे जेको हिकु भेरो हुते विहंदो त उते वरी ॿीहर ईंदो मां उणिवीह सौ चोहठि में थी आयुमि तंहिंखां पोइ वरी टेहतरि ऐं चोहतरि ॿीहर वियुसि बराबरि इहा हक़ीक़त ॻाल्हि आहे जेका मां चवां थो कूड़ी न थो गाल्हि कयां हक़ीक़त मां मां अजब पियो खावां मां हाणे थी आयो आहियां वरी छो थो वेंदुसि होॾेई हुते बराबरि मां थी आयुमि मका मस्ज़िद नालो आहे